تلنگانہ میں وقت کے ساتھ ڈریسنگ سینس بدل رہی ہے سب لوگ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اپنے ٹریڈیشنل کے حساب سے لوگ کپڑے پہنتے ہیں جیسا کہ الگ الگ ریلیجن رہتا اس کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے تلنگانہ کا ڈریسنگ سینس بہت زیادہ بدل رہا ہے ٹریڈیشنل ویسٹرن انڈین یہ سب لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں اپنے ریلیجن کے حساب سے اپنے ٹریڈیشنل کے حساب سے کلچر کے حساب سے